ہم مستقبل کے لیے کسی بھی گانے کی اطراف یا امنگوں پر تبادلۂِ خیال کر سکتے ہیں گانا گانے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں خود پہ کنٹرول کرنی چاہیے کوئی بھی گانا گانے سے پہلے ہمیں وہ گانا کو بار بار پریکٹس کرنی چاہیے کہ گانا گانے کے ٹائم ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو اور ہمیں گانا گانے کے لیے ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسے ہمیں اپنے پاس رکھنی چاہیے ہماری کلا خراب نہ ہو اس لیے ہمیں کچھ میٹھی یا ٹھنڈی چیز نہیں کھانی چاہیے جس کی وجہ سے ہماری گانا خراب ہو سکتی ہے اس لیے ہمیں وہ سب چیز کا دھیان رکھنا چاہیے ہمیں وہ سب چیز نہیں کھانی چاہیے ہمیں بار بار پریکٹس کرنی چاہیے جو ہماری گانا پہلے سے بہتر ہو سکے اس کے لیے ہمیں کلاس جوائن کرنی چاہیے جو ہمیں بہت اچھی ہو سکتا ہے کلاس کرنے کی وجہ سے آج کل بہت ساری ٹیکنالوجی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں گانا سیکھنے کے لیے کوئی بھی پرابلم نہیں ہو سکتی اور گانا سبھی کا پسندیدہ ہوتا ہے جو سیکھنا چاہیے گلا اچھا ہو اس لیے ہر آدمی کو اپنا گانا کو گانے کے لیے اپنے گلا پہ دھیان رکھنا چاہیے اور بار بار پریکٹس کرنی چاہیے اس کی وجہ سے گانا سبھی کی اچھی ہوگی کسی کو سننے میں اچھی لگے گی سریلی آواز نکلے گی اس لیے ہمیں گانا اچھیے سے گانا چاہیے ہمیں گانا بہت پسند ہے اس لیے ہم گانا کو سریلی آواج میں گاتے ہیں